बेगूसरायमे अस्पताल छै दिक्कत तनि मनि अभी नहि छै अस्पताल इएह तनि परेशानी होइ छै होइ जएतै तऽ सभ गरीबके ठीक रहतै रहै होइ सकै छै सुधार स्वास्थ्य आयुष्मान भारत योजना हॉसपिटलसे स्वास्थ्यकर्मी हॉसपिटल तऽ